अच्छा तुस मिगी कढ़ाई सिलाई दे बारे च पुच्छै दे मिगी ते आपे बी ठीक करियै चेता नी ऐ कि में कदूं शुरू कीता हा जिसलै एह् अज्ज कोला कोई सत्तर साल पैह्ले दी गल्ल ऐ जे मेरी सत्तर कत्तर साल उम्र ऐ ते मीं जेल्लै कोई छे सत्त साल दी ही मेरियां मां इत्थूं दी गै रौह्ने आह्लियां कोल ग्रांऽ दियां हियां घारै दियां बाबा जित्तो दे ग्रांऽ दियां रौह्ने आह्लियां हां ते में छे सत्त साल दी उम्र च जेल्लै ही ओह् खल्ल उन्नै पानियै जाना आऊं ना कम्मकाज करियै ते मेरी मां ने जेहड़े टल्ले टल्ले कपड़े लाने आहले होंदे हे उल्लै ओह् खुद घर गै सींदियां हां ते मेरी मां उस जम जेह्ड़ी अज्ज जिसी सलैक्स आक्खने आं ना एह् सुत्थन आखदे जिसी एह् सुत्थन कोई त्रै साड्डे त्रै मीटर कपड़े दी बनदी ही ते कन्नै बड़ियां शैल जियां चौनां पाइयै ते बन बनांदियां होंदियां हा ते में अपनी मां गी जेल्लै उनेंगी कट्टदे दिखदी होदी ही मैं सींदे उल्लै कोई एह् थोह्ड़े हे एंचीटेप बगैरा ओह् एंचीटेप दे बगैरा ऐ नेहे ओह् गिट्ठें गिट्ठें हत्थ गी गिट्ठू कन्नै एह् केह् नांऽ ढाई गिट्ठां न्हाड़ा नेथा रक्खेआ एह् केह् नांऽ एह् रक्खेआ इन्नी लम्मी सुत्थन रक्खनी इन्नी एह् मां जी इयां करदियां ते में मां गी केईं बारी पुच्छना पुच्छना जे ब तुस भुञां कपड़ा बछाइयै ते एह् केह् करदियां रौंह्दियां होंदियां मां आक्खन लगी एह् में सुत्थन बनाई मीं आखना मां मिगी बी घटन्नू बनाई ते ओह् जेह्ड़े लौह्के बच्चें दे बनांदे हे उ'नेंगी घटन्नू आखदी होंदियां मां बच्चें दे घटन्नू बी बनांदियां हा सुत्थना बनानियां मेरी बी बनाने उ'नें सुत्थन बी बनाई देनी ते में उनेंगी जेल्लै दिखदी ते मां आसे पासे ते में उत्थे कोई मिट्टियां शिट्टियां जेह्ड़ियां बाह्र पेदियां होंदियां हा उन्दे कन्नै गै गिट्ठें कन्नै नापना शुरू करी ओड़ना ते औंगली कन्नै गै आपूं औंगली समझो कैंची बनाइयै ओह् नक्शा बनाइयै ते में ओह् सुत्थन सुत्थन मीं कोई दस जारां बारां साल दी उम्र च होङ ता में मां अपनी गी जेल्लै ओह् कट्टी ओड़ना कपड़़ा ते में उनेंगी आखना बी ते मेरी मां बी आक्खे के कुड़ियें तुम्मीं किश सिक्ख देक्ख मेरे कश बौह् ते सेक्ख ते में आखना छोड़ो बछाओ तुस कपड़ा ते में कट्टनी आं में कोई दस बारां तेरां साल दी उम्र च गै सुत्थन कट्टना शुरू करूड़ी ही कमीच बनाना शुरू करी उड़ी ही ते ओह् ओल्लै कोई मशीनां थोह्ड़ियां हा एह् सुई धागे गै हे ते मां जी ने सुई धागा मिगी सुई परोई देनी ते में उंदे कन्नै केह् नांऽ ओह् जेह्ड़़े कपड़े सुत्थन साथन बनांदियां हा ओह् ते फ्ही जेल्लै में मी ओह्दे कन्नै स्कूल बी जंदी ही ते स्हाड़े स्कूल जेह्कै स्हाड़े बेल्लै सलाई कढ़ाई ते भाग चंदरियां होंदी ही सलाई कढ़ाई जेह्ड़े हे स्हाड़े मास्टर मास्टरेयानियां असेंगी ब में केह् नांऽ सतमीं अट्ठमीं पढ़दे मिगी बत्ती टांके औंदे हे तो मेरे मास्टर मास्टरेयानिया काज करना सखाना उनें बटन लाना सखाना असेंगी उनें मीं उं'दे कोला मेरी इक मैडम हियां चंद्रप्रभा इत्थूं दी गै हियां उंदी मां ते ओह् दोवें बौह्त गै कलाकार हियां ते उनेंगी गै ना मिगी सखाया मैं प्रभा हुंदा कोला अट्ठमीं पढ़दे में एक्क ब्याह् दे दाजा दा स्वैटर बुनियै दित्ता उनेंगी जराबां बुननियां केह् नांऽ गोड्डें गी लाने आस्तै ओह् किश किश बनांदियां होंदियां लौह्के लौह्के बच्चें दे बूटू टोपियां बनानियां केह् नांऽ केह् आखदे इनेंगी मफरल बनाने कन्नें आह्ली टोपी बनांदे होंदे हे जेह्ड़ी पैरें दी जराबां हियां ओह् अड्डी पंजा केह् होंदी होंदी ही इयां नेहियां होंदियां जियां अज्जकल बना करदे बूटू जन नेईं ओह् इस किस्म दियां प्रभा हुंदे कोला गै मैं दसमीं पढ़दे कुसा दे ब्याह दा ब्लोज सीता हा उनें मिगी केह् नांऽ दसमीं पढ़दे च बिल्कुल एक्सपर्ट बनाई ओड़े दा हा एह् केह् नांऽ कम्मकाज सुई सलाई तलाई च उन्दे प्रभा हुंदे कोल मशीन ही ओह् मां धीऽ दोवें मास्टरे आनियां हियां उंदे कौल मशीन ही मिगी प्रभा होरेंं अट्ठमीं च गै आस्ता आस्ता मशीन चलाना सखाई ओड़ी ते मीं बनांदी ही ते फ्ही जेल्लै मीं इत्थूं दा कालेज छड्डी गेई ते उनें मिगी एह् तां बी एह् गल्ल आक्खी अवा जाइयै दिक्खेआं मत भुल्ली जाएं ओह् नशानी थोह्ड़ी लेई लैनी कोई इन्नी कोई मतलब केह् नांऽ गंजाइश बी नैही ओह् अपने चार छे जेह्ड़ी स्वैटर बुनदियां हां ते मिगी निक्के निक्के गोले जेह्ड़े बचने ते उन्नै मिगी देई ओड़ने में जम्मू जाइयै जेल्लै कुतै जराबें दा एक्क जोड़ा पजाना ते पंजाह् मेरे कोल उन्ने दे गोले आई जाने मेरा बनाऽ ते मेरा बनाऽ में बनांदे गै होई जंदी ही मैं जेल्लै होस्टल ही मेरी रम्बा ठाकुर जेहड़ियां मेरियां वार्डन हियां उनें जेल्लै मिगी दिक्खेआ कि कन्नै टोपियां बना करा करदी एह् करै दी ओह् करै दी में उनेंगी एह् बी सनाया कि में ते सलवार कमीज बी सीह् लैन्नीं में फ्राक बी बनाई लैन्नी अज्जा आह्लियां ड्रैसां जेहड़ियां न एह् नी पर एह् मिगी इयां लगदा कि मिगी हून एह् लगदा ऐ कि एह् ते ज्यादा असान न बड़ियां असान बी नी ज्यादा अच्छे तरीके कन्नै बनाई लैन्नी स्कल्ट ब्लोज सीह् लैंदी ही मैं कन्नै टापां शूपां बी बनाई लैंदी ही फ्राक जैसी में कोई रेडीमेड बनी दी दिखदी ही में झट्ट ओह्दी नकल करियै हां भाई ओह् मटीरियल ओह् कपड़ा मिगी उस टाइप दा चाहिदा हा जिस टाइप दी में जेह्ड़ी रडीमेड बनी दी दिखदी ओह् जद मिगी शौक बी बड़ा हा मिगी मतलब एह् बी आंदा हा कि नेईं एह् बड़ा एह् बड़ियां अच्छियां चीजां न दुएं कम्में कोला मीं अपना पढ़ाई बिच्चा बी टैम कड्डियै ते सलाइयां गै मारदे रौह्ना ते मेरी माता ते बेचारियां अनपढ़ हियां पर ओह् एह् गल्ल आखदियां कुड़िये एह् केह् करा'नी सलाइयां मारा'नी पुट्ठियां सिद्धियां कताबें गी हत्थ ला जे तेरा किश बनग तां ते में केईं बारी उनेंगी हसदे गै आखना जे में कपड़े गै सींग ना मेरा तां बी बड़ा किश बनी जाना उनें लोकें दा बड़ा जोगदान हा ते बड़ी निक्की उम्र च मतलब अपनी माता कोला हत्थें नापिए कट्टना सिक्खे कपडे़ सुई धागे कन्नै सीना माता मेरियां खिंदा बनांदियां हा अज्ज उनेंगी गेदे बी केईं जमाने होई गे उंदियां बनी दियां खिंदा अज्ज पेदियां अस दिक्खने मेरे बच्चे दिखदे इन्ने पढ़े लिखे दे न एह् लोग तां बी इनेंगी इन्नियां हरानगियां होंदियां कि मां जी एह् कियां बनांदियां होंदियां खिंदा एह् मतलब जेल्लै एह् रजाई च सुआ कडदियां ते कियां कडदियां होंदियां हां मीं सनांदी इयां कडदियां होंदियां हियां ते एह् इयां बनांदियां असें इयां केश सिक्खे दा अज्ज आह्ले साढ़े बच्चें गी ते टांका देना बी नी आंदा ओह् टांका बी नेईं देई सकदा अज्ज स्हाड़े कोल मशीनां न सब कुश ऐ ओह् कुछ नी करी सकदे पर असेंगी स्हाड़े मां प्यौ ने बड़े निक्के होंदे बड़ा किश सखाया